हिकु साल जा चारि मौसमु लेकिन सभिनी खां पंजो मौसमु आहे बसंत बहार बसंत बहार हिकु ख़ुशनुमा मौसमु हूंदो आहे इहा सीज़न एड़ी सुठी हूंदी आहे की चारों तरफ़ गुल गुल ऐं ख़ुशहाली हूंदी आहे हिकु मौसमु में अलॻि ई ख़ुशबू हूंदी आहे हिन जे करे मूंखे बसंत बहार वणंदी आहे